मुंहिंजे स्कूल में मुंहिंजो सभिनी खां पसंदीदार सब्जैक्ट हुओ सिंधी उहो सिंधी इन करे मूंखे वणंदो हुओ जो असांजी पंहिंजी मदर टंग याने असां घर में बि सिंधी ॻालाईंदा हुआसीं ऐं हिते लिखण ऐं पढ़ण में बि सिंधी असांखे सहुली लॻंदी हुई ऐं सिंधीअ जा जेके वॾा वॾा लैसन हूंदा हुआ न उहे उन में जेके कहाणी बु॒धाईंदा हुआ या जेके बि उन में बैत बु॒धाईंदा हुआ उहा डा॒ढा सुठे नमूने असांखे सहुली तरीक़े सां यादि बि थी वेंदा हुआसीं ऐं उन जा सवालनि जा जवाब बि लिखंदासीं जेॾी महिल असां सिंधी पोयम या सिंधी बैत कोई पढ़ंदा हुआसीं त उन खे ख़ुशी ख़ुशी सां घुम झूमी करे ॻाए करे पढ़ंदा आहियूं ऐं असांखे सिंधीअ में त जेको रंगीन ज़बान ग्रामर चवंदा आहिनि उहो बि ॾाढो सहुले तरीक़े सां ईंदो हुओ ऐं इन में अगरि असां खे लिखण लाइ स्टोरी बि चवंदा हुआसीं या कहाणी था चवण लिखण लाइ त असां हिन खे पंहिंजी लैंग्वेज में या पंहिंजी ज़बान में थोरो वधाए करे ऐं सुठे नमूने लिखी सघंदा आहियूं इन करे मूंखे सिंधी सब्जैक्ट ॾाढो वणंदो आहे